हेलो

हे यइ हमरा रस्ता समस्तीपुर जाइके हइ हमरा एस्टेशनपर समस्तीपुरवला एस्टेशनपर घुमै जेतिए घुमितिए रऽ

तब भाड़ा कतेक हइके भाड़ा बतेबै तब ने एतेक नहि कहिऔ कम करिऔ पनरह सओ नहि तऽ हजार रुपैआ लिऔ नहि कम करिऔ बहुत कहै छिए दुइ हजार कहै छिए हजार रुपैआ लिऔ नहि तऽ पनरह सओ लिऔ समान तनिटा पहुँचा दिऔ बहुते समान हइके यइ कनि मदति कऽ दिऔ कनि समानके पहुँचा दिऔ अगिला एस्टेशनपर जेबै हँ तऽ कम करिऔ पनरह सओ दै छी आओर कि कहै हइके हमरा समान आओर हइके अहाँ हमरासब पहुँचा दिऔ अगिला एस्टेशनपर हमरा सब समानके कनि मदति कऽ दिऔ पहुँचा दिऔ ने अगिला एस्टेशनपर जेबै हँ तऽ आबै छी हम अपन देखै छी हम घुमि आओर लै छी घुमिकऽ हमरा अगिला एस्टेशनपर हमरा सब समान जतेक हइके हमरा पहुँचा दिऔ हम चलि जेबै कतेक पनरह सओ रुपैआ लेबै अहाँ नहि पनरह सओ रुपैआ दौ तऽ नहि कहबै अहाँ एतेक कममे कोनाके हेतै आओर जगह नहि जाएके हइ कइए हँ तऽ ठीक तऽ ठीक हइ तऽ कम कऽ दिऔ कि कोना समान आओर हइके कनि पहुँचा दिऔ तब हम हँ तऽ आबै छी हँ तऽ आबै छी कम कऽ दिऔ हम अपन चलि जेबै आबिके

तऽ ठीक हइ तऽ रखै छी ठीक हइ रखै छी तऽ ठीक हइ राखू